حیدر آباد ضلع میں بہت ساری نسلوں کے زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہ حیدر آباد میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بہت سارے مذہبوں کے لوگ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں اور گجرات کے لوگ بھی ہے یہاں پر جس کی اپنی زبان ہے یہاں پر سب کی الگ الگ زبانیں ہیں تیلگو بولنے والے اردو بولنے والے انگلش بولنے والے سکھ بولنے والے ان کی الگ الگ زبان ہے مگر یہاں پر ہر ایک کی الگ الگ زبان تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر علاقوں میں الگ الگ زبان بولتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں قبیلے زبان الگ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے امن بھائی چارہ رکھ کر مل جل کر رہتے ہیں حیدر آباد میں